हँ आम बेचैत छियै अहाँ आम बेचैत छियै कोन कोन आम यऽ मालदह की रेट छै मालदह की रेट देलियै दू सए रुपए किलो आ कलकतिआके किसनभोग अढ़ाइ सए के आ अथी आ फजुली फजुली

लेबै अहाँ की रेट दै छियै दू सए के किलो अढ़ाइ सए के किलो तब कि अहाँ सब तीन गोटा छी तब एकटा चीजके कन्सेशन आर नहि होयतैक किआ देबै हमरा हमरा लै के छै बीस किलो कलकतिआ आओर बीस किलो चौं आ बीस किलो कलकतिआ आ बीस किलो लेबै मालदह आ हँ फजुली फजुली लेबै लगभग तीस किलो हँ हँ हँ अथी लेबै किसनभोग लेबै लगभग ओहो लेबै पचास किलो पचास किलो हँ तऽ कतेक होयतैक सबकेँ पैसा तनिएँ रेट कम करिऔ ने आरो कनिएँ आओर कम कऽ दिऔ ने डेढ़ सए रुपए किलो सए रुपए किलो नहि होयतैक माल तऽ रेट थोक ने लेलियै हन हम थोक ने लेलिया थोकबलामे कनिएँ कम रेट करबै तब ने होयतैक हम सबमेसँ लेबै कलकतिओ लेबै मालदहो लेबै किसनभोगो लेबै फजुलीओ लेबै एहि सबमेसँ लेबै ताहिमे हमरा कनी हिसाब किताबमे कऽ दिऔ ने जे सए रुपए किलो दऽ देबै तऽ सब मेकपमे आबि जैतैक